दिलीप बांदोडकर म्हजे एक व्हडले शेत आसा शेत म्हणजे एक देडे एक सुमार शेत आसा तेन्ना हांवे शेत रोयलें बीं हाडलें बीं मारलें शेत मागीर रोयलें मागीर रोवन जातक जेन्ना कोणोस भायर सरता तेन्ना पावस पडपाक लागलो एकदम भरपूर पावस पावस पडून तें सामकें उदकां बसून तें कुसून गेलें पूण तें आत तें पोरत अशे वयर सरपाची अशी परिस्थिती ना तेन्ना हांव तुमचे तुमचे कडेन विचारूं आयलां हेचें नुकसान भरपाई मेळपाची काय ना ती जर मेळपा आस जायत खंयची फॉर्म भरपाचें कितें करपाचें आनी कोणा फुडें वचून तें फोर्वर्ड करपाचें तें म्हाका मातशें कळयल्यार हांव तें करून शेकता शेकता जाल्यार तें म्हाका मेयटलें काय ना तें मागीर तें फुडलें तुमी विचार करपाचो